हेल्ल' अ बे नाम्बारआ आसामाव नांहैदों ने

अ आं दिल्लीनिफ्राय फ'न खालामदोंमोन आंनि गोनांथियाथ' बेनो माने आङो आसामावहाय खेबसेबो फोर्स्ट टाइम थांफेराखै नालाय एबारहाय आङो फोर्स्ट टाइम आसामावहाय जार्नि एबा बेरायहैनो नागिरदोंमोन दा आसामनि हाल सालफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे आंनो फोरमायग्रोदो ओमफ्राय आं दायो आसामावहाय माबायदि नैबेखौहाय मिन्थिनो नोंथांनिफ्राय इसे लुबैदों आरो

औ

अ ओमफ्राय जेनेबा अखा हाबाथ' बेरायनो जोबोद खस्त' जागोन बेनिखायनो एसे अखाखौ खालामनो थाखाय साथाफोर लांफानायाबो मोजां जागोन ना औ ओमफ्राय आङो काजिरङा होननाय मोनसे आसामावहाय नेसनेल पार्क होननाय दङ दा नैबेयावहाय आङो बेरायहैनो जोबोद गोसो जादों नोंथाङा बेरायहैफेरबाय दा नोंथांनिफ्राय आं इसे मिन्थिनो लुबैदों आरो काजिरङानि सोमोन्दै माबायदि बेरायनांगौ माबायदि पारमिसन लानांगौ माबाफोर कार्ड लानाय जायो नामा

अ अ अ ओमफ्राय जेनेबा नोंथाङाथ' बेबायदिनो आंनोहाय खिन्थाहरबाय काजिरङानि सोमोन्दै नोंथाङाबो आंजों थांफानानै बेरायफायोबा नोंथाङाबो एसे फिसफोर लानाय जागोन नामा

औ औ औ होनबा नैबे मासनि पन्द्र' तारिखसोआव आङो थांनो सान्दोंमोन थांजागोन दा नोंथांनिया

अ दे बिदिबा नोंथां आंनो बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थाङोबा आं नोंथांनाव एडभान्स क'ल खालामनाय जागोन नोंथाङा एसे आंखौ हेफाजाब खालामब्लानो जाबाय दे औ दे हामबायसै होनबा दे दे